अगर कोई खाना पकाने को पेशे के रूप में अपनाना चाहते है तो कौनसी कुकिंग इस्कूल संस्था है अब जैसे खाना बनाने के लिए एक संस्था खोला गया है होटल मैनेजमेंट होता है खाना बनाने बनाने के लिए उसमें सिखाया जाता है कैसे सब्ज़ी काटा जाता है कैसे उसमें पकाया जाता है मटन चिकन वगैरह यह सब सब सिखाया जाता है कैसे कपड़ा पहनना चाहिए कैसे कपड़ा पहनने ताकि उसमें बाल न गिर सके इसलिए सर में टोपी की तरह लगाना चाहिए और एक ड्रेस आता है उसको पहनने के लिए पहन करके खाना बनाया जाता है ताकि शरीर से कुछ ऐसे अवशिष्ट गिर न जाए जैसे बाल है बाल खुला है तो उसको ढकने के लिए सब तरह तरह के वह इंस्ट्रूमेंट दी जाती हैं अगर जैसे सब्ज़ी सब्ज़ी काटना है तो किस तरह से काटना चहिए किस आकार में कटना चाहिए और सलाद जैसे काटना है तो उसको कैसे काटना चाहिए हर प्रकार की उसमें ट्रेनिंग दी जाती ए औ खाना बनाने के समय क्या क्या सफ़ाई करना चाहिए यह सब ध्यान दिया जाता है और खाना बनाने के लिए हम जो यह जिसमें जूता चप्पल वगेरह वह सब पहन के पहन करके नहीं बनाना चाहिए अगर खाना बनाते समय यह सब बातों का ध्यान दिया जाता है खाना बनाने के लिए हम लोग विशेष तौर पर ऐसा खाना बनाएँ जैसे खाना स्वादिष्ट हो खाना स्वादिष्ट हो ताकि कोई शिकायत न आए इसलिए हम लोग अच्छे से अच्छे से ट्रेनिंग लेते हैं ट्रेनिंग के लिए साल दो साल ट्रेनिंग करना पड़ता है जैसे अब टेंड हो जाते हैं तो जैसे शादी विवाह में हम लोग खाना पकाते हैं खाना पकाते से खाना बनाते हैं ताकि कोई शिकायत न आए न आने पाए खाना ठीक ढंग से पक जाए और औ और जैसे उसको हम एक पेशे के रूप में हम लोग खाना बनाते हैं अब जैसे शादी विवाह के लिए खाना बनाते हैं या कोई फंक्शन के लिए खाना बनाते हैं तो एक पेशेवर के रूप में हम लोग हो जाते हैं कि रोज़गार हमको मिल जाता है खाना बनाने के लिए ताकि उससे हमें आय मिलता रहे आय मिलता रहे तो हमारी एक तो हम लोग स्वादिष्ट खाना बनाते हैं उसके एवज में हमको पैसा मिलता है ताकि अपने परिवार का भरण पोषण हम लोग सुनिश्चित रूप से कर पाते हैं और इससे हम लोग आस्तिक व्यवस्था अपना चलाते रहते हैं और हम लोग अपना खाना बनाने का प्रचार प्रसार करते रहते हैं ताकि हमसे अधिक से अधिक लोग खाना बना सकें